ہلو سر جی گڈ مارننگ سر یہ آپ میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں جی جی میں نے آپ کے یہاں سے گوشت منگایا تھا لیکن جس طرح میں نے منگایا تھا جس طریقے کا سینے کا میں نے منگایا تھا اس کے مطابق مجھے گوشت نہیں ملا ہے مطلب جو میں چاہ رہا تھا وہ گوشت نہیں ملا مجھے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ کوتاہیاں جی بالکل میں نے سینے کا گوشت میں نے منگایا تھا آرڈر کیا تھا بٹ اس طرح کا جو مجھے گوشت نہیں ملا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کا ریگولر کسٹمر ہوں آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے تھا نا اب منگا رہا ہوں کچھ آ کچھ رہا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے نا کہ مطلب ریگولر کسٹمر کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے اس طرح تو آپ کے مطلب کسٹمر کٹیں گے نا جڑنے کے بجائے آپ اس کا خیال رکھیں

جی

چلیے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ جو بھی رہتے ہیں آپ کی شاپ پہ ان کو صحیح بتایا کریں کہ جو جس طرح مانگا کرے اس طرح دیا کریں اس طرح آپ کے نقصان آپ ہی کا ہوگا کسمٹر کٹیں گے نقصان آپ کا ہوگا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارا اگر غلط آ گیا تو دوبارہ ہم نہیں جائیں گے کسی دوسری شاپ پہ چلے جائیں گے لیکن نقصان آپ کا ہوگا صرف ہوں نہیں دقت بس اسی بات کی ہو رہی کہ ہم آپ کے ریگولر کسٹمر ہیں پھر ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہو رہا ہے مطلب منگایا گوشت کسی کسی اور چیز تھا کچھ اور آ رہا ہے آپ خیال رکھیے گا اچھے سے جی ہاں ہم آپ ہی کے پاس ہی سے لے جاتے ہیں اس لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے لے کے آپ ہی پاس سے جاتے ہیں بس اس مرتبہ خراب آ گیا ہوں آئندہ خیال رکھیے اور آپ نے جو ملازمین ہیں آپ کے ان کو بھی تھوڑا سمجھا دیجیے جی ہوں چلیے ٹھیک ہے آئندہ کے لیے خیال رکھیے ٹھیک ہے شکریہ